क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचो बीच स्थित है तो अलग अलग भागों से इस प्रकार भिन्न हैं कि काफी सारा इसका जो क्षेत्रफल है वो एकदम एक समान ही हैं यानि सपाट ही है पर अगर बात करी जाए पहाड़ियाँ और जंगल झरने इन सब मनमोहक दृश्य को ध्यान में रखते हुए तो इंदौर के पास पंचमढ़ी वह जगह है जहाँ पर हर साल काफी सारे पर्यटक इन सबका लुफ्त उठाने जाते हैं क्योंकि पंचमढ़ी में पहाड़ियाँ भी हैं जंगल भी हैं झरने भी हैं और वह एक सुन्दर दृश्य प्रदान करता है उन सभी पर्यटकों को जिसके लिए वो तलाशते हैं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सुन्दरता सबसे ज्यादा कहाँ अच्छी मिलेगी तो वह भी पँचमढ़ी ही है हालांकि अलग अलग संरक्षण जो कि संरक्षण जंगल होते हैं उनमे जो जानवरों का संरक्षण किया जाता है वह भी जगह हैं मध्य प्रदेश में परंतु सबसे ऊपर तो पँचमढ़ी ही नाम लिया जाता है लोगों द्वारा